हाँ मैंने एक बार पता है मैंने ना एक बार दौड़ने कि प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और मैं उस प्रतियोगिता में जीती भी थी और मुझे दौड़ने में अच्छा लगा था बहुत ही अच्छा महसूस हुआ था मुझे बहुत ख़ुशी हुई थी मैं उस खेल चुनौती में मैंने भाग लिया था दौड़ने कि और मेंने बहुत तेज़ दौड़ा था और मुझे दौड़ने पर बहुत मज़ा आया था और मैं जीत कर तो और भी ज़्यादा ख़ुश हो गई थी और मुझे उस खेल चुनौतियों में स्लेक्ट भी किया गया था मैंने बहुत तेज़ दौड़ा था और मेरी रनिंग बहुत अच्छी थी इसलिए मुझे उस खेल चुनौती में भाग लेने कि परमिशन मिल गई थी मैंने उस खेल चुनौती में भाग लिया था और मैंने बहुत ही अच्छी रनिंग कि थी और मेने और मैं फस्ट और मैं फस्ट भी आई थी और मैं फस्ट भी आई थी मैंने बहुत अच्छा दौड़ा था सब मेरी तारीफ भी कर रहे थे और वे अनुभव मेरे लिए बहुत ही अच्छा था और वह पल मेरे लिए बहुत ही ख़ुशी वाला था वे अनुभव मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा अनुभव था जब मैंने खेल कि चुनौती में दौड़ने कि चुनौती में भाग लिया था और मैं जीत गई थी और मैं फस्ट आई थी वह पल मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल था और मैं जीतने के बाद बहुत ज़्यादा ख़ुश थी बहुत एक्साइट थी एक्साइटेड थी और मैंने सोचा कि इस प्रतियोगिता में जीत गई हूँ तो मैं आगे भी और प्रतियोगिता में और भाग ले सकती हूँ मुझे बहुत ख़ुशी हुई थी खेल चुनौती में भाग लेकर और जीत कर वे अनुभव मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा